पन्द्रह आठ उन्नैस सए सैंतालिस दू बारह उन्नैस सए पचहत्तरि छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास पच्चीस दू उन्नैस सए सन्तानबे सोलह छओ उन्नैस सए छिआनबे